हम रेणु देवी बजै छी हमरा से आई पिज्जा खाएकेँ मन भेल छलए तऽ हम ऑर्डर केने छलहुँ हँ तऽ ओहिमे किछु गलतीसँ से दोसर ओ टी पी डला गेलै तऽ हमरा ओ टी पी केँ कैन्सिल करबऽ के अछि तऽ ओ आब हमरा ओ नहि चाही तऽ ओ टी पी अहाँ कैन्सिल कऽ दियौ आ फेर हमरा जहिया फेर हमरा इच्छा होएत या मन होएत तहिया हम फेर हम ओ टी पी लगेबै तऽ अहाँ हमरा फेर पठा देब लेकिन अहि ओ टी पी के कैन्सिल कऽ दियौ